नौ फरवरी उन्नी सौ नब्बै दो मई दो ज्हार दो पंज जून दो ज्हार त्रैऽ सत्त जूलाई दो ज्हार चार त्रैऽ अगस्त दो ज्हार बीह्